सर हेमंत कामत हांकां हांव वळखतां तांणें म्हाका शिकयल्लें आसा ताणें ते म्हाका ऍकांउट्स हो सबजॅक्ट शिकयताले आनी ताका लागून हांव हो सबजॅक्ट हो विशय बरें बशेन शिकपाक शकलें म्हाका हो विशय खूब आवडटालो कारण की सरान आमकां खूब बरें बशेन ह्या विशया बद्दल शिकयल्ले तशें हांव ह्या विशयाक बरें गूण घेवून पास जाले